सुलिखानि गारांखौ थैनोबादि मोजां मोनो आङो मोखथाङाव जों लागोआव खेबसेल' फैदों जों बाहाय बिनि गानखौ मोजजां मोनथारदों मोखथाङाव नुनायजों खोनानायजों आरो केसेटफ्रावथ' खोनाखायोनालाय होनब्लाबो मोखथाङाव नुनायजों बिराद मोजां मोनो आरो मेन'कायाबो जा मोजां गारांफोरा सिलिंहांबो सिलिङालै सयथिनोबो आं बिसोरबायदिखौसो मोननांगौ आर गौथमालाय बेबो डेनजारखामोनलै बिसोरखौ बिराद फसायो आं आमफ्राय दा बे माबानि बासुगावनि माबा बिनय बिखौबो जा मोजां मोनो आङो बेबो इन्ट्रेस्टल' लाखायो मेथाइ खननाया हाल्ला गावखौनो गाव बाखोनायनानै लाब्रेबाय थायोलां बिसोरखौ आयै लोगो मोनब्ला बिसोरनो फास्स' गाहाम प्राइज हरनो लुगैयो आङो बिसिनि मेथाइ खननाय रोजाबनायखौ आयु दामनाय देनायाथ' खयथा दं दं हिसाब गैयै दामग्रा देग्राफ्रा बाब बाब बाब मानसियानो बेंखन जोबखायो दामग्रा देग्राजोंनो दा बेसिनि मेथाइ खननाय एकटिं देखायनायखौ आं बिराद मोजां मोनो आब' सुलिखाजों आब' मेन'काजों आमफ्राय बे माबा गौथम गौथम आं बिसोरखौ बिराद मोजां मोनो दा